میری نوعمری کے بعد سے پرھنے کا جوک مختلف مراحل سے گزرا ہے اور کئی عوامل اس تبدیلی میں اثرانداز ہوئے ہیں ابتدائی عمر ابتدائی عمر میں کہانیاں اور نو ناولس ناولس پڑھنے کا شوق زیادہ تھا خاص طور پر بچوں کے ادب جیسے کہانیاں کی کتاب اور مجھے بہت پسند تھے اس وقت پڑھنے کا مقصد مخض تفریح اور خیالی دنیا میں گم ہونا تھا نوجوانی نوجوانی میں تعمیری مواد اور نصابی کتابیں پڑھنے کا وقت زیادہ ہوتا تھا اس دوران مختلف مضامین میں دلچسپ پیدا ہوئی جیسے سائنس تاریخ اور ادب اس وقت اساتذہ اور نصابہ کتب میں میری پڑھنے کی ذوق کو مزید ترقی دی تعلیم کالج اور یونیورسٹی میں تحقیقاتی اور تعلیمی مواد کا مطالعہ زیادہ کرنے لگا مختلف ریسرچ پیپرز جرنلس اور ماہرین کی کتب نے میری سوچ کو وسیع کیا اس مرحلے پر خود مطالعہ کی اہمیت کا احساس ہوا اور مختلب موضوعات پر گہری تحقیق کرنے کا شوق پیدا ہوا موجودہ وقت اب میرے پڑھنے کے ذوق میں تنوع آ گیا مختلب موضوعات جیسے فلسفہ نفسیات معاشرتی علوم اور سے لے کر نان فکشن تک مختلف کتب پڑھنا پسند کرتا ہوں اس کے علابہ آن لائن آرٹیکلز بلاغز اور نوزبان پڑھتا ہوں تاکہ تازہ ترین معلومات حاصل کر سکوں